जहियासँ फ्लिपकार्टपर साड़ी मँगाबऽ लगलहुँ हेँ तहियासँ ने बजार जाइ पड़ैए ने मार्केट जाइ पड़ैए पाइके बचत होइए घरसँ बाहर नहि जाइ पड़ैए आओर मनपसन्द साड़ी भेट जाइए चप्पल सेहो एत्तेक सुन्दर साड़ी भेटैए कम पाइमे कि की कहू तेहि लअ कऽ हम आब जतेक साड़ी मँगबै छी सभटा साड़ी चाहे सिल्क होवै शिफॉन होवै चाहे सिन्थेटिक होवै टोटल साड़ी हम फ्लिपकार्टसँ ऑर्डर दअ कऽ मँगबाबै छी ओहिके साथ अपन चप्पल बेटीके सूट ई सभ किछु हम फ्लिपकार्टपर ऑर्डर दअ कऽ मँगबौबै छी हमरा फ्लिपकार्टके सामान बड्ड नीक लगैत अछि कम पाइमे बहुत सुन्दर सामान